हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट छै हमरा ई बहुत नीक लगैत अछि खेलैमे भी आओर देखैमे भी नीक लगैत अछि जैसे कि क्रिकेट भेलै एहिमे मतलब कि गाँव स्तरसँ कभी कभी छोटा छोटा जगहपर खेला होइत है राज्य स्तरपर खेला होइ छै जिला लेवलपर स्तरपर खेला होइ छै सभके अपन अपन जेहन ओकर स्थिति रहै छै ओहेन अनुसार जेहन खेलाड़ी रहै छै ओहन ओहन जगह ओकर पद नियुक्ति होइ छै कि खेलैमे जैसे कबड्डी हो गेलै ई सभ मतलब कि एगारह गोटेसँ खेलल जाइ छै दू गुटमे बँटै छै आओर मतलब कि ओकर सभके लेल मतलब कि कहै छै कि एकगो जगह चूज करल जाइ छै चुनल जाइ छै आओर ओहिके बीचमे कबड्डी खेल होइ छै आओर एक दोसराके ओहिमे धऽ पकड़के आउट कयल जाइ छै आओर इएहे खेल सभ खेलल जाइ छै ई सभ बहुत अच्छा खेल लगैत है जैसे क्रिकेट हो गेलै ईहो बहुत बढ़िआँ खेल छै जेकरा हमरा निमन लगै छै ई हर ठाम खेलल जाइ छै हर ठाम देखल जाइ छै ई लगभग लगभग हमरा सभके मतलब कि गाँव शहर ई मतलब कि खेलल जाइ छै आओर बहुत अच्छा खेल भी है मतलब कि एहिमे बड़ बुजुर्ग बच्चा सभके रुचि जगै छै कि बच्चाके फुर्ती भी मिलै छै कबड्डी खेललासँ